जेनाकि हम सबसँ पहिले जन्मदिनके बारेमे बताबऽ जा रहल छी जे जन्मदिन केना मनाबै छियै हमसब तऽ हमसब जे छै मतलब जन्मदिनमे जे छै बहुत अपना पसन्दसँ मनाबै छथिन अपन इच्छा अनुकूल मनाबै छथिन सब सब तरहसँ जेना जन्मदिनमे केक आनै छथिन आओर गुब्बारा आनल जाइ छै टॉफी आनल जाइ छै मतलब बहुत तरहके चीज आनल जाइ छै आओर ओकरा केक काटल जाइ छै मोमबत्ती जरायल जाइ छै फेर मतलब जे छै से हम सपरिवारके साथ जन्मदिन मनाबै छी अपन मित्र सबके सेहो ओइमे बजाबै छी आमन्त्रण करै छी आओर मित्र सब सेहो आबै छथि ओइमे अनेको तरहके जे छै से मतलब गिफ्ट दै छथिन उपहार दै छथिन आओर बधाइ दै छथिन जन्मदिनके आओर हमसब मतलब जे छै से जन्मदिनक जन्मदिन मनाबै छी केक उक कटलाके बाद जे छै से अपनासँ मतलब कुलदेवता जे छथिन हुनका प्रणाम करै छियै हुनकासँ आशीर्वाद लै छियै आओर अपनासँ जे पैघ छथिन मतलब परिवारके लोकसब तऽ हुनका सबसँ सेहो पैघ लोक सबसँ आशीर्वाद लै छियै हुनका सबके प्रणाम करै छियै आओर ओहो सब जे छै से ढेर सारा आशीर्वाद दै छथिन आओर बहुत सारा गिफ्ट सेहो दै छथिन आओर ओइके बाद जे छै से मतलब जन्मदिनके बाद एगो मतलब भोज जकरा कहै छियै नोत तऽ सेहो कयल जाइ छै तऽ ओ केलहुँ ओइमे बहुत आदमीके निमन्त्रण सेहो पड़ै छै तऽ अयलथि आओर अपन जे छै से सब आदमी ओइ अथीमे जन्मदिनमे उपस्थित होइ छथिन अपन अपन उपस्थिति दै छथिन आओर तकर बाद जे छै से जन्मदिन मनायल जाइ छै सबके उपलक्ष्यमे ओकर बाद हमसब एक दूसरेके जे छै से तकर बाद ओ जन्मदिनमे केक खुआयल जाइ छै आओर बहुत किछु देल जाइ छै आओर मित्र सब जे आबै छथिन या परिवारके जे भी लोकसब रहै छथिन सदस्य सब ओसब जे छै से मतलब ओ जिनकर जन्मदिन रहै छै हुनका आशीर्वाद दै छथिन बहुत सारा उपहार दै छथिन आओर अहिना ई जन्मदिन मनायल जाइ छै आओर अनेको तरह जे छै से बहुत आदमी जेनाइ पसन्द करै छथिन आओर परिवारके साथ या मित्रके साथ जाइ छथि आओर दोसरो दोसरो एहन धार्मिक स्थान या कोनो भी स्थान होइ जतौ मनाबै छथिन आओर जेनाकि आब दोसर छै बिवाहके बारेमे बताबै छी जेना बिहारमे मतलब जे छै मिथिलाञ्चलमे केना बिवाह होइ छै शादी केना होइ छै ओकर बारेमे बताबै छी जेनाकि मिथिलाञ्चलमे बहुत ही तरहके मतलब जे छै हमर सबके बिवाहके जे छै से विधि होइ छै बहुत तरहके विधि व्यवहारके साथ बिवाह होइ छै जेना हमरा सबमे जे छै से पहिले शगुनके से अथी कयल जाइ छै समारोह होइ छै शगुनमे मतलब जे छै से लड़कीके ओतऽ जाइ छथिन लड़कावला के जे छै शगुन दै छथिन शगुन करै छथिन ओकर बाद जे बात आगा जे छै ओकर बाद फेर शादीके बिवाहके जे छै से कार्यक्रम होइ छै आओर ओइमे जे छै बहुत आदमी अबै छथिन अपन रिश्तेदार रहै छथिन दोस्त मित्र सब रहै छनि आओर सबके साथ जे छै से अपन परिवार रहै छै सबके साथ मतलब ई कार्यक्रम मनायल जाइ छै ई बहुत धूमधामसँ होइ छै आओर अइमे छै से हमसब बहुत ही नया नया वस्त्र पहिरै छी या बहुत जादा उत्साहित रहै छै मनमे आओर बहुत चीज होइ छै अइमे विध होइ छै जेनाकि कहलहुँ की शगुन होइ छै पहिले शगुनके बाद जे होइ छै मतलब शादीके होइ छै ओइमे बहुत तरहके होइ छै ओइके आबै छै हमसब जे छै से बहुत मतलब उत्साह होइ छै शादीमे ओना मतलब बहुत उत्साहके साथ होइ छै बहुत बढ़िआँ लागै छै हमर सबके मिथिलाञ्चलके जे शादीके छै ओ विधिसँ बहुत बढ़िआँ जेकाँ होइ छै बहुत बढ़िआँ छै आओर अइमे जेनाकि बहुत तरहक जगह देखै छियै की बहुत अलग कोनो अश्लील गाना या कोनो भी गीत बाजै छै तऽ ओ नहि हेबाक चाही जहाँ तक छै मतलब बिवाहसँ रिलेटेड ओइसँ रिलेटेड गाना हेबाके चाही जेकि बहुत नीक लागै छै मिथिलाञ्चलमे छै मिथिलाके मैथिली भाषामे छै बहुत सुन्दर सुन्दर गीत छै शादीके बिवाहक तऽ हम चाहब जे मतलब जहाँ तक होइ वएह गीत सब बाजै बढ़िआँ गीत बाजै जे जेकि सबके पसन्द आबै सबके बढ़िआँ लागै आओर कोनो भी एहन तरहके गीत सब नहि बाजै तऽ हम इएह चीज कहऽ चाहब आओर जे छै से बहुत बढ़िआँसँ होइ छै मिथिलाञ्चलमे बिवाह कार्यक्रम सब